हैलो हां जी तुसें साढ़े सलून च काल कीता हा ते तुस में सुनेआ तुसें साढ़े इत्थै बुकिंग आस्तै फोन कीता हा सनाओ केह् बुकिंग करानी तुसें हां जी हां जी अच्छा अच्छा हां साढ़े सलून च होंदा असें सारी सर्विसां रक्खी दियां ते कुस दिन कराना तुसें संडे ई रविवार उस दिन ते साढ़ी बुकिंग मती ऐ तुस अपना टैम टाईम सनाओ हां केह्ड़ा टाईम तक्क चाहिदा तुसें ई तिन्न बजे धोड़ी ते कोई कुछ उस दिन कोई फंक्शन ऐ तुं'दे इत्थै की इ'यां तुसें करानी एतबारें ना साढ़ी बुकिंग मती ऐ ते तुस अगर होर कोई दिन लेई सको ते साह्नूं कोई मुश्कल निं आह्ग कोई होर दिन करी ओड़चै तुं'दी कुस दिन बरात कुस दिन ऐ तुसें ई ऐतवारें ईं ऐ शामीं शामीं बी किन्ने तुसें किन्ने बजे तक्कर जाना ऐ बरात तुस इक्क कम्म करेओ ना हां जी अट्ठ बज्जे तक्कर महां तुस इक कम्म करेओ तुस त्यार होई जाएओ अस उद्धर ई तुं'दी बैक्सिंग ते फेशियल कराई देगे तुसें बैक्सिंग कुद्धर दी करानी अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ओह्बी अस करी देगे हेयरस्टाईल तुं'दा कनेहा हेयरस्टाईल तुसें चाहिदा हा हां जी आहो आहो अच्छा देहरा चाहिदा हा अच्छा ते तुसें ईं जेह्ड़ा फेशियल करवाना हा ओह् तुं'दी स्किन गी दिक्खियै कराना के तुसें किश सोच्चे दा ऐ ओह् में समझा नी आं जि'यां दिक्खो ना साढ़े पैकेज आंदे ना जि'यां फ्रूट दा होंदा डाईमंड होंदा गोल्ड फैशियल होंदा तुसें केह्ड़ा फैशियल कराना अच्छा तुं'दा अच्छा ते तुं'दा फ्रूट आह्ला फेशियल अच्छा उ'दे बाद अच्छा तुसें ते तुस सनाओ तुसें पैकेज चाहिदा कि तुसें ई एह् खाल्ली दो सर्विस त्रै सर्विसां ई चाहिदियां न तुस स्टूडेंट ओ तुस केह् ओ मिगी एह् सनाओ क्योंकि इत्थै स्टूडेंट दा आफर चला दे न स्टूडेंट गी अस दिंदे आं कन्सेशन उं'दा अद्धा रौंह्दा जिन्ना बी साढ़ा खर्चा होंदा ऐ उनें ई फिफ्टी परसैंट आफ होंदा ऐ ते अगर तुस नार्मल कस्टमर ओ तो फ्ही तुसें ई आफ नेईं लब्भग तुसें ई इक कम्म करना पौना अपना आईडी कार्ड कन्नै लेहाना पौना अस पैह्लें वैरीफाई करगे फ्ही तुसें ई अस अपना कार्ड बनाई देगे ते उसलै तुसें ई आफर लब्भग हां तुसें ई स्टूडेंट आह्ली मैंबरशिप लब्भग महां तुसें ई मिलग फ ठीक ऐ निं ते बाकी होर कोई सर्विस तुसें ऐड करानी होग ते साह्नूं सनाई ओड़ो अस तुसें ई लिखी तुं'दी लिखी ओड़ी ऐ तुसें बैक्सिंग करानी ऐ फेशियल कराना ऐ हेयरस्टाईल करना ऐ ते बिच होर कोई सर्विस करवानी होए ते ओह्बी सनाई ओड़ो फ्ही अस पूरा पैकेज बनाई ओड़गे तुं'दा कल्लर ते निं कराने न बाल कल्लर निं कराने न ठीक ऐ तुं'दा इक फेशियल होई गेआ इक ओह् होई गेआ ते अगर तुं'दे कन्नै कोई लेड़ी होग ते उ'नें ई बी लेई लेई आएओ उं'दे आस्तै बी अस आफर देगे ठीक ऐ चलो शुक्रिया सर जी तुस इक कम्म करेओ तुस आई जाएओ ऐतवारै कोई अस तुं'दी अपाइंटमेंट बुक्क करी ओड़ी ऐ तुं'दी चार बजे दी ठीक ऐ नी तुस आई जाएओ शुक्रिया